नमस्ते हमको हम कितने का है हमको कपड़ा चाहिए हमको पूरा चाहिए हमको थौक में चाहिए पीस के कितना है तो हमको थौक में दीजिए थौक में कितना पैसा रहेगा ठीक है दाम कुछ कम के दीजिए कम के दीजिए हम डेली ले जाएँगे आपके दुकान से ना कम नहीं करोगी कितना ठीक हम आएँगे मुझे हर कलर का चाहिए कल तक मिलेगा हा दस तो एक साल से दस साल तक की हमको चाहिए ठीक है हम आएँगे हम आएँगे दे दीजिए कोई छूट हम आपके हम आपके हमेशा खरीददार रहेंगे ठीक है हम शाम को आएँगे नमस्ते